हारिमुनि बेलायाव जेरै गान्नाय जोमनायनि बेलायाव जोंना बर'आ मोनसे आलादा गानग्रा जोमग्रा दङ थिक मोनफ्रोमबो हारियावनो गावबागाव हारिमु दङ बे हारिमुनि गान्नाय जोमनायफ्रा आलादा आलादा जेरै हारि हिसाबै आदिबासि बेंगलि नेपालि गार' मिसिं राभा बर' टिवा असमिया बायदिसिना बिसोरनि गान्नाय जोमनायफ्रा आलादा आलादा मोनफ्रोमबो हारियानो गावबागाव गाव हारिमु दं हारिमुनि गेजेरजों गान्नाय जोमनायफ्रा आलादा आलादा जायो दा बेफोरखौ नुनानै जोंङो बेनि गेजेरजों जों फारागथिखौ बुजिनो हायो जे जेरै नेपाला नेपालि द्रेस बर'आ बर'नि द्रेस आदिबासिया आदिबासिनि द्रेस गार'आ गार'नि मिसिंआ मिसिंनि टिवाया टिवानि राभाया राभानि बे मोनफ्रोमावबो मोनफा मोनफा आलादा आलादा गान्नाय जोमनाय थायो दा बेजों लोगोसे जोंङो हारिखौ सिनायो जाथिखौ सिनायगोन बे काल्सारनि दारैनो बे हारिमुनि दारैनो आरो बे गान्नाय जोमनायनि दारैनो जों बेफोरखौ सिनायनो हायो आरो बेजों मिथिनो हायो बेयो हारिया बबेनि मा हारिनि जों बेफोरजों मिथिलायनो हायो दा बेफोरजों लोगोआव बयहाबो मोनफा आलादा हारिमु आरो आलादा जाथि आलादा राव ओमफ्राय राव थाफाजोबो दा बेफोरखौ जों मिथिनो हायो बेनि दारैनो जोङो मिथियो जे गासैबो ओनसोलावनो गुबुन गुबुन हारिफोरनि आलादा आलादा थानायखाय जों बेखौ फारागखौ मोनदांनो हायो बा बुजिनो हायो बे हारिया बे मानसिया मा हारिनि बर' हारिबा बेनि गान्नाय जोमनाय नेपाल हारिब्ला बेनि गान्नाय जोमनाय जों बेवहाय मिथिलायनो हायो आरो दा बेनि फारागथिया बेनो